नमस्ते मैडम अरे मैं पप्पू तुमहारा पुराना स्टूडेंट भूल गई अरे पप्पू नहीं सॉरी मैडम बाबू मेरे दोस्त का नाम निकल गया जी जी जी जी यस मैडम मैं ही हूँ मैडम मेरे पापा ना उज्जैन जा रहे हैं और साथ में मुझे ही भर के ले कर जा रहे हैं तो मुझे आप से चाहिए सर्टिफिकेट बाहर जाने के लिए वतन मुझे उस्कूल से निकाल देंगे उज्जैन की मैडम मेरे पापा का है ना उज्जैन में ट्रांसफर हो गया है और मेरी पढ़ाई अब वहीं से चालू होगी आगे की तो प्लीस वहाँ भेजने के लिए नहीं मैडम मेरे पापा ने बोला है कि आपके हाथ में पिसली बार दी थी ना तो पता नहीं फाड़ फूड़ के बच्चों ने कहाँ उड़ा दिया मुझे पता हि नहीं चला अच्छा मैडन थैंक यू आपके बिना मेरा कोइ है ही नहीं उस कॉलेज में धन्यवाद आपका

जी मैडम सब बढ़िया हैं पापा नॉन वेज खा रहे इस समय नहीं मैडम मैं नहीं खाता मैं शाकाहारी हूँ राखता हूँ मैडम पापा बुला रहे हैं